शिक्षा तऽ अपन पढ़बैत छै मिथिलामे मिथिलामे आबैत छै तऽ शिक्षाके पहिले बच्चाके ई अथि फर्ज बनैत छै कि ई प्रणाम करैत छै फेर शिक्षा शिक्षा देबऽके पहिले ई काम कऽ लै जाएके बाद शिक्षा देबऽके पहले ई काम कयलाके बादमे ओ शिक्षा पढ़ाबऽ स्टार्ट करैत छै स्टार्ट कयलाके बादमे बच्चाके कहैत छै कि बच्चा सावधान रहो फिर फेरो ओकरा सावधान रहै लेल कहैत छै तऽ ओकरा पढ़ाबै छै बच्चो पढ़ैत छै फेर सरजीके कहैत छै सर हमको ये नहि ई नहि आबैया से हमरा बताओ ई सर बतबैत छथि तऽ बतबैत छथि तऽ ओ कहैत छै कि से एहिके बाद ई लिखके लाओ अहाँ तऽ ओ लिखके लबैत छै तऽ ओ सही होइत छै तऽ ओ कहैत छै कि ठीक छै ओनाहिते मेहनत करैत रह आ हम तोरा एनाहिते बतबैत रहबो तऽ ओ आगाँ फेर तो किछु कऽ सकैत छेँ तो अपन करैत छै फेर वेबसाइडो पर ओ पढ़ैत छै फेर कहैत छै सर हमरा तऽ एना नहि होइया अहाँकेँ ऑनलाइन क्लास करब फेर फेर हमरा कोनो एगो कोनो समस्याके समाधान करऽके लेल होयत ओहिके लेल हल चाही तऽ ओ केना कऽ पबै तऽ ओ हलके लेल तऽ किछु करऽ पड़तै तऽ ओ कहैत छै कि तुम ऑनलाइन क्लास कऽ सकैत छेँ तऽ ऑनलाइन क्लास ओ अपन ओ करैत छै कयलाके बादमे ओ सभ जे सवाल अबैत छै ओहिके हल मिल जाइया तऽ फेर ओ बनाके जाइत छै इसकुलमे सर जीके देखबैत छै सरजीके देखेलासँ देखाकऽ सर कहैत छै कि ठीक छै तो एहि प्रकारके बच्चा छेँ पढ़ैत रह किछु बनि सकैत छेँ फेर बनलाके बादमे कहैत छै कि तो फेर मेहनत कऽके लै हँ हम ई सवाल तोरा बता दै छिऔ बता देलाके बादमे ओ सर कहैत छलखिन से तुम अब जाओ छुट्टी हो गया थोड़ा थोड़ा देर खेलैया आ फेर खेललाके बाद फेर पढ़ऽले बैस जैहँ पढ़ला बैसलाके बादमे फेर अपना अपन अपन रूटीने लऽ कऽ बैसलाके बादमे जे स समस्या रहत ओहिके हलके लेल हमरासँ ऑनलाइन क्लास करिहँ ऑनलाइन क्लासके लेल ओहि वेबसाइड पर पढ़ि सकैत छेँ ऑनलाइन क्लास कऽ सकैत छेँ कोनो समस्याके हल कऽ सकैत छेँ ई सभ सरजी कहैत छथिन